پورنیا ضلع بہار کے سیمانچل کے علاقے کا صدر کہلاتا ہے بالکہ حقیقت یہ ہے کہ بہار کے اس علاقے میں پورنیا ایک اتنا بڑا ضلع تھا کہ اس میں کشن گنج کٹیہار ارریہ اور سپول کا کچھ علاقہ بھی شامل تھا پورنیا ضلع کے نوجوانوں نے ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور اس کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے یہاں کے نوجوانوں نے ہر ایک میدان میں ملک ہندوستان کی خدمت کی ہے لیکن موجودہ وقت میں یہاں کے نوجوان بہت سارے مسائل سے دو چار ہیں ان کو حکومت کی طرف سے روزگار کے مواقع نہیں دیئے جاتے ہیں چونکہ یہ بہار کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سیلاب کی وجہ سے ہر سال بھاری تعداد میں تباہی ہوتی ہے اور لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے غریبوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے غریب کسان کا بیٹا یہ نوجوان کو یہ نوجوان کی حکومت کی طرف سے لاپرواہی کا شکار ہے یہاں کے نوجوانوں کو تعلیم کے بہتر مواقع اور راستے دستیاب نہیں ہیں یہاں کے نوجوانوں کو اپنے ہنر دکھانے اور ان کی ہنرمندی کے لیے کوئی اچھے مواقع دستیاب نہیں ہیں اس وجہ سے یہاں کے نوجوان ترقی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس پر دھیان دے اور اس سلسلے میں کوئی بڑا قدم اٹھائے تاکہ نوجوان ترقی کریں اور ملک کو آگے بڑھائیں